جی میں اِس بات سے پوری طرح سے سہمت ہوں کہ جو پُرانی نسلیں تھیں وہ آج کے دور کے نسلوں سے زیادہ مذہبی تھی چوں کہ میں ایک مسلمان ہوں تو میں مسلمان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا ایک کہاوت مشہور ہے کہ پہلے کچّی تھی مسجدیں لیکن پکّے تھے نمازی لیکن آج کے دور میں پکّی ہیں مسجدیں لیکن کچّے ہیں نمازی آج جو بھی حال ہے قوم کا دیکھیے مسجدیں بڑی بڑی بنوادی جاتی ہیں لیکن اُس میں نمازی نہیں آتے ہیں